असां जे सिन्धियुनि में हाणे घटु ॾे वठु थीन्दी आहे पहिरियों जाम थीन्दी हुई ऐं साम्हूं खां घुर बि कंदा हुआ पर हाणे इएं न आहे हाणे कुंवार ऐं घोट खे सूखिड़ियूं मिलंदियूं आहिनि जेके वेझा माइट आहिनि उहे सोन जी मुंडी या सोन जी गेनी ॾींदा आहिनि ॿिया माइट जूसर डिनर सेट ऐं घरु में कमु अचणु वारियूं शयूं गिफ्ट में ॾींदा आहिनि ऐं जेके उन्हनि जा दोस्त आहिनि उहे के मोबाईल फ़ोन ॾींदा आहिनि के कैश ॾींदा आहिनि